भारत और विश्व में ऐसे कई लोग हैं जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं और किताबें पढ़ने के साथ साथ किताबों का संग्रह भी करते हैं ऐसी कई किताबें मैंने भी पढ़ रखी हैं और दो किताबें मुझे याद हैं जिनमें से एक का नाम है द सैरो टूरयम और दूसरी का नाम है द मिडनाइट लाइवेरी परंतु किसी कारणवर्ष सैरो टूरयम मुझे अच्छी किताबों में से एक लगी थी परंतु मैं उसे ख़रीद नहीं पाई और दा मिडनाइट लाइवेरी जो मैंने ख़रीदी और उसे पढ़ी भी लेकिन अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद होने के कारण भाषा की जटिलता के कारण कठिनाई के कारण मैं उसे ठीक प्रकार से नहीं पढ़ पाई परंतु सीधे ट्रांसलेट होने के कारण कुछ कुछ शब्दों की वजह से उसके अर्थ भी बदल गए और बस बो मुझे ठीक तरीक़े से समझ नहीं आई मैंने उसे पसंद भी नहीं किया और वो मुझे अधिक पसंद नहीं आई